गोयचे आर्ट गॅलरी वा म्युझियम जावन आसा म्युजियम ऑफ गोवा गोवा स्टेट म्युझियम हाऊजिस ऑफ गोवा म्युझियम गोवा चित्रा म्युझियम बीग फुट गोवा म्युझियम ऑफ ख्रिश्चन आर्ट व्हेक्स वल्ड म्युझियम पिलार सेमिनारी म्युझियम इंडीयन कस्टम अँड सेंट्रल म्युझियम